این پی ایس کھاتا لاگن کریں سب سے پہلے اپنے این پی ایس کھاتے میں آنلائن لاگن کریں اپڈیٹ پتا یا پروفائل اپڈیٹ سیکشن پر جائیں لاگن کرنے کے بعد اپنے کھاتے کے پروفائل یا سیٹنگ سیکشن میں جائیں اور اپڈیٹ پتا یا پروفائل اپڈیٹ وکلپ پر کلک کریں نیا پتا فام بھریں نئے پتے کے لیے آوشک وورن بھریں جیسے کہ نیا پتا شہر راجیہ اور پنکوڈ تفصیل کو سیو کریں سبھی آوشک وورن بھرنے کے بعد اپنے پتے کو اپڈیٹ کرنے کے لیے سیو یا اپڈیٹ بٹن پر کلک کریں پسٹی کریں کی پتا اپڈیٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک پسٹیکرن سندیش مل سکتا ہے سنشچت کریں کہ آپ کا پتا صحیح ڈھنگ سے اپڈیٹ ہوا ہے کہ نہیں